دہلی میں تفریح کے جو مقبول ترین اقسام ہیں وہ نکڑ ناٹک بہت زیادہ کیے جاتے ہیں اور ایک کیفے میں لے سکتے ہیں کہ ایک تفریح کا سامان ہنسی مذاق اس سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں تفریح کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ چائے کی نکڑ پر اور بہت ساری چیزیں ہیں بہت جگہوں پر ہم کرتے رہتے ہیں